जोंनि बर' हारिमुनि सिनायथि होनाय माखासे कला आरो सिनि रोखोम दंङ गुबैयै जोंनि बर' हारिमुनि सिनायथि आनो जादों दख'ना आरो आर'नाइ बेजों लोगोसे गामसाजोंबो सिनायथि होनाय जायो जोंनि बर' हारिमुनि गुबै सिनायथि आनो जादों दख'ना आरो आर'नाइ गुबैयै आरनाइ जों मा बायदि सिनायथि होनाय जायो होननानै बुंङोब्ला आरनाइखौ गुबैयै बर'फोरनि सिनायथि होननानै बुंनाय जायो मानो होननानै बुंङोब्ला बेयाव बर' बर' आगरनि हाजो आगर खौ एरनाय जायो रुगुंआव एरनाय जायो बे आरनायखौ आलासि सिबिनाय हाबाफारिआव बाहायो बेजों लोगोसे बर'नि हारिमुआरि मोसानाय बागुरुमबायावबो गुबैयै बाहायनाय जायो बेखौ जानजिआव खानाय गोदोनायाव आलायनानै लानाय लोगोसे मोसाग्लांनायाव जोमग्रा हिसाबैबो बाहायनाय जायो बर'नि बेजों लोगोसे बर'नि दखनाखौबो जोंङो बर'नि सिनायथि हारिमुआरि सिनायथि नेरसोन महरै बाहायनाय जायो मानो होननानै बुंङोब्ला जोंङो दख'नाखौ गाननानै गुबुन गुबुन जायगायाव जोंङो लामा दावबायलांङोब्ला एबा गुबुन हादरफ्राव जोंङो थांङोब्ला जोंखौ दख'ना गाननाय नुयोब्ला बर' होननानै सिनायथि होगोन बर'हा जेखौ आंगो दख'ना जोंङो गावनि सिनायथिखौ मोजांङै दिन्थिनानै लानो हादों बर'फोरनि दख'नानि बिलायाव गोबां आगरनि सिनायथि दं जेरैहाय हाजो आगर थाइगिर बिबार सिख्रि आगर हाजो आगर मुफुर आफा लाव बेगर बिदिनो आरो थाइगिर बिबार फारौ मेगन सिख्रि आगर गोबां रोखोमनि आगरफोर दं बेफोर आगरफोरखौ दख'नायाव गुबुन गुबुन महरै एरनाय जायो बेफोरबायदि एरनानै गानोब्ला बर'फोरखौ रंगिना संगिना रोखोमै नुनो मोननाय जायो बेफोरजों लोगोसे दख'नाजों लोगोसेनो आर'नाइ खायोब्ला गुबै बर' होननानै सिनायथिनो मोननाय जायो माखासे मानिजाथाव जागा आलासिखौबो आरनायनि गेजेरजोंनो सिनायथि होनाय जायो आरो बर'नि गेजेराव मोनसे ओरैबायदि जेखौ दख'ना दङ बेखौ दख'ना थावसि होनानै बुंङो जायखौ हिनजाव गोदानफोरा गाननानै न'निफ्राय थांनाय जायो जायखौ हाबानि समावल' बांसिन हिनजावफ्रा बाहायनाय जायो बे दख'नाया ओरैबायदि बेसेन गोनां एबा बर'नि सिनायथि बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो हिन्जावखौ देलायहोनानै हिन्जाव गोदान हिसाबै बाहायनाय जादों बेखौ जोंङो हाबानि समावल' बाहायनाय जायो बिनिखायनो हारिमुनि सिनायथि होननाय एबा कला गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ होननानै बुंनो हायो